हॅलो कोण उलयता तुमी हय हय हांव हांव गवराज जल्मी उलयतां फोंडा तालुका लायब्रयीचो लायब्रियन उलयतां हांव लायब्रियन उलयतां तुमी तुमकां खंयचीं बुकां जायी आं आं आं ओके बरें आसा आमचे कडेन तशें बुक्स आसा अवेलेबल जशे जशे राजेंद्र केरकाराचे सेक्रेट्रीस ऑफ गोवा हें बूक आसा तितून सगले आमची गोंयचीं जीं झाडां आसा म्हणजे सेग्रेड झाडां आसा ती देवा रुपान आमी मानता तेंची सगलीं तीं तीं झाडाचे नांव तें सगलें डिटेल्स इनफोरमेशन त्या बुकाचेर आसा ते कशा प्रकारची तेंचो वापर जाता खंय खंय तीं झाडां मेळटा हें सगलें इनफोरमेशन तेजेर आसा दुसरे आमचें आयुर्वेदीक म्हणल्यार अर्चना गांवकराचें औषधी वकदाचेंर आसा तेजेर ती वेगळीवेगळी जी झाडां पेडां आसा तेजे औषधी गूण तीं किद्याक वापरता ह्या सगल्यांचें ती म्हायती तेणी बरयल्ली आसा आनी ती तुमकां आतां खंयच्या प्रकारचे जाय आशिल्लें सारकें

तुमकां आमची लायब्री सद्याक सकाळची णवांक उक्ती जाता ती सांची सक बंद जाता तूं ह्या मदीं केन्नाय येवंक शकता हय हय हय तूं आनी खंयची आनी खूब आनी खूब तरेची आसा तुका कसले जाय नोवेल्स आमचे कडेन भरपूर आसा वेगळेवेगळे नोवेल्स आसा शोट स्टोरी आसा कथा आसा मागीर निबंद आसा वेगळेवेगळे निबंद आसा कोंकणीचे मराठी हिंदी ह्यो आमच्यो साहित्य साहित्य साहित्या आसा पळय तीं सगलीं बुक्स आमचे कडेन अवेलेबल आसा हय हय हय हय ना तुमकां जाय जाल्यार तुमी थंय रावन वाचूंक शकता रिडींग रूम आसा आमचो त्या रुमान बसून तुमी वाचूंक शकता तशेंच तुमी कार्ड केल्लें आसा आमच्या लायब्रीचें तें कार्डा कार्ड तें कार्ड केल्यार तुमकां दोन बुक्स आनी एक मॅगजिन्स मॅगजिन्स तुमकां घरा व्हरपाक गावता आठ दिसांक लागून हय हय हय आं बरें बरें यो यो आं बरें बरें बरें बरें चल थँक्यू थँक्यू आं बरें